چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی کم سے کم ایک سال پہلے سے ہوتی ہے اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بچے کی ماں کے ماں کے رشتے داروں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اس بچے کے پہلے سال کے دوران ماں باپ بہت کچھ سوچتے ہیں اور بہت سی رسومات ادا کرتے ہیں جیسے پیدا ہونے کے بعد ختنہ کے لیے ہے عقیقہ کے لیے ہے اور جو ہے بچے کی خوشی کے لیے ماں باپ سوچتے ہیں بہتر طریقے سے ہم لوگوں کو کھانا کھلاویں دعوت کریں اور جہاں تک ہو سکے ہمارے بچے کو دعائیں ملتی رہیں تو اسی کے لیے جو ہے پہلے سال کے دوران بچے کے لیے بہت کچھ ماں باپ کرتے ہیں جتنا نہ ہو سکے یعنی غریب سے غریب آدمی بھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے لیے بہت کچھ کریں اور کرنے کے بعد جو ہے جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے پڑھائی لکھائی اور ادب و تہذیب کے لیے ماں باپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں